हैलो श्याम लाल ओला कैब जय झूलेलाल साईं मां खड़कपुर मां थो ॻाल्हायां मुकेश आसानंदानी हा मूंखे सुभाणे शाम जो पंजे बजे बम्बई एयरपोर्ट पहुचणो आहे उन लाइ ओला बुक करिणी आहे त घणे बजे जीअं हितां निकिरूं जीअं रस्ते ते काई माना रुकावट न अचे त टाइम ते पंजे बजे पहुचूं हिकु बजे हले भले त पोइ उन लाइ टाइम ते तव्हां पहुची वेंदव या वरी असांखे रिमाइंड करिणो पवंदो तव्हांखे खपे त मुंहिंजो इहे फोन नम्बर अथव तव्हां हा उहो पाण वटि नोट करे हा रखी सघो था हले हले हा किराए जी थोरी चिंता आहे न न न

हा नम्बर इहो ई अथव न हा तव्हां पाण वटि हा हा नोट करे छॾियो हा हले भले खड़कपुर ते झूलेलाल चौक अथव

अछा चङी हा चङी तरह सम्झाए सघंदुमि मां उन खे छो तव्हां भला लगेज लाइ पिया पुछो तव्हांजी त किलोमीटर ते हलंदियूं आहिनि न इहे कैब लगेज हिकु हुजे या ॿ हुजे उन में कुझु तफ़ावत ईंदो आहे छा न न वज़नदार कोन्हे कोन्हे न न मां बि हलिको ई आहियां न वज़न में न माण्हू माण्हू ॾिसी करे पैसा वठंदा आहियो छा तव्हां अछा अछा अछा हले भले साहब पर मूंखे पंजे बजे पहुचिणो आहे भले तव्हां हिकु बजे जे बदिरां ॿारहें साढी ॿारहें बजे बि मंझंदि जो मोकिलींदव त हले हा भले मां अधु कलाकु सवेलु वञी उते एयरपोर्ट ते थियां हले साहब पकु पर ॿिए खे त न चवा न मां न तव्हांजो नालो ॿुधो आहे त हा इन करे तव्हां सां ई कान्टेक्ट कयो आहे मां ठीकु आहे साईं जय झूलेलाल जय झूलेलाल